पयलीं म्हणल्यार सरकार हांगा नोकरी दिवपाक आयल्लो ना नोकरी दिवप ही सरकाराची सरकाराचें फंक्शनूच न्हय तेंचो फंक्शन लोकांची भलायकी पळोवपाचो तांकां रिसोसीस दिवपाचें ज्या जाच्या हेल्पांतल्यान ते फुडें आपूण कितेंय करूंक शकता सो गवमेंट नोकऱ्यो काडटात त्यो तांकां एक कोटा आसता तो काडचो पडटा बट गोंयच्या तरनाट्यांनी एक मनान आपल्या बसोवन गेतला की गवमेंट जॉब करता जाल्यार तो मनीस सामको सक्सेसफूल म्हणून बट गवमेंट जॉब इतके सगले गोंयच्या लोकां खातीर जाल्यार अजिबात काडूंक शकना त्या खातीर गोंयच्या तरणाट्यांनी आपलें शिक्षण घेवपाकूच जाय बट आपल्यो दुसऱ्यो स्किल्स डेवलोप करपाक जाय बेजीक म्हणटा त्यो आपल्यो उलोवपाच्यो स्किल्स कश्यो वागपाच्यो ह्यो एतिकल स्किल्स शिकपाक जाय मागीर दुसऱ्यो स्किल्स आसा जश्यो की क्राफ्टींग बायलांनी आपूण सदाचें इनकम जाय जाल्यार स्टिचींग करप विणप मागीर हालींच थोडीं बायलां पेपर बॅग करून विकता जें एनवायरंटमेंटाकूय बरें म्हजो ओन एक्सपिरियन्स आसा की आतां हांव मास्टस डिग्री घेतां बट जर म्हाका फुडें कितेंय कारणा खातीर एक जॉब मेळना जाल्यार म्हजे कडेन दुसऱ्यो स्किल्स आसा जशें की हांव माशल आर्टस शिकलां सो हांवें टिचींग क्लासीस घेवपाक शकता अशेंच बेरोजगार अशें उरपाचें ना तशें त्या खातीर तरणाट्यांनी शिक्षण घेवन एग्जामी आनसंर करून गोवोमेंटाकूच वचप न्हय तर आपल्या स्वताच्या पांयार उबें रावन बिजनेस करप जावं आपल्या जागो आसा जाल्यार थंय रोवपाक स्टाट करप अशें गोष्टी करपाच्यो